अॼुकल्ह जाम यूट्यूब चैनल आहिनि जीअं त देवेन हज़ारी आशीष चंचलानी इहे खिल मस्तीअ जा वीडियो ठाहे पंहिंजे यू चैनलनि ते अपलोड था कनि उन्हनि खे लखे फॉलोअर्स थी विया आहिनि हिननि में इन्हनि में हिननि खे लखे फॉलोअर्स आहिनि इन में ॿियां बि इंटरटेंटमेंट प्रोग्राम जाम आहिनि हिन जेके असां ॾिसंदा आहियूं शिव भगवंती नावानी स्टेज आहे जिते सिंधी प्रोग्राम थींदा आहिनि सिंधी नाटक थींदा आहिनि ऐं सिंधी पिचरूं बि थिएटरनि में असांजा जेके नेता आहिनि उहे टाइम टाइम सां माण्हुनि खे फ्रीअ में टिकेटूं ॾेई करे ॾेखारीनि थियूं